گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت ساری فصلیں ایسی ہیں جو اگائی جاتی ہیں اور وہ ہمارے کھانوں میں بھی بہت طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے جیسے گیہوں ہے چاول ہے دال ہے گنا ہے بہت سارے پھل بھی اگائے جاتے ہیں اور یہاں پر گوتم بدھ نگر ضلع کے اندر سبزی کی زیادہ مانگ رہتی ہے تو یہ سبزیاں تازی بھی رہتی ہیں اور لوگوں کو یہ بہت پسند بھی ہوتی ہیں عام طور پر لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں سبزی اگایا کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں منڈی میں یا سڑکوں پر یا اپنی دکانوں میں بیچا کرتے ہیں جس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اگر ہری سبزی کا موسم ہوتا ہے تو ہری سبزیاں اگائی جاتی ہیں جیسے کہ ٹھنڈ کے موسم میں عام طور پر ٹماٹر کی کھیتی ہوتی ہے یا بھنڈی کی کھیتی ہوتی ہے اور ان سب کے باوجود یہاں پر اناج وغیرہ بھی اگایا جاتا ہے یہاں بہت سارے کھیت کھلیان ہیں جن کی یہاں بہت ضرورت ہے اور اس پر یہاں بہت لوگ کام کرتے ہیں